पोयलीं सद्द्या आमकां एक बरो फोटो काडपा एक बोरो कॅमरा जायो मागीर आमकां तो कोवपा जायो कसो तो आमी चलयतलो तो सो आमकां पयलीं तें शिकोंक जाये आनी शिकले म्हनसर आमी लायक एक कोणाचोय समज फोटो काडटा जाल्यार तेका खुंयच्या एंगलान काडल्यार तें बोरें दिसतोलें झूम इन कोरून काय वायड फोटू काडूं जावो मागी त्या मोनशाचें एक्सप्रेशन खूंय कोशे आहलें तो एक फोटो बरो दिसतोलो ते आमकां पोवपा जाय आनी तितूंतल्यो बारीक बारीक वोस्तू सारक्यो डिटेलान कोवपा जाये जे बाशेन एक लायक ती एक न्यॅचरल लायक तो फोटो न्हू बट एक नॅचरल एक पिक्चर म्होणो कोवो जाये सारकें लायक तें ऑरिजनलू दिसो जाये पयता तेन्ना कांय एडिटींग आसूं उपकान्ना तितून आनी सोमज म्हाका केन्नाय कोणाचें समज ओहो मनीस मेवता म्हाका की जे जे एक्सप्रेशन्स लायक सारके लायक फोटोजेनीक आसता तेन्ना हांव तेका म्हाका तेका एक्सप्लेन कोत्तोलें पोयलें हांव किद्या लागोन तेजो फोटो काडूं सोदता तो आनी मागी सोमोज तो रेडी जालो की माका पमीशन दिता की तेजे फोटो काडपा जाल्यारू हांव तेजे काडटोलें फोटो